खाना बनाबै मे हण्डी हण्डी मे भात बनै छै कड़ाही ओकरा मे सब्जी बनै छै ओ सभ छोलनी लगै छै करछुल लागै छै आ कुकर कुकर मे दालि बनै छै आओर सब्जी सभ भी बनै छै आ तावा तावा मे रोटी बनै छै आओर सस्पेन ओकरा मे चाय बनै छै आ इण्डेक्शन बला चुल्हा मे स्टील बला बर्तन चढ़ै छै ओकरा मे चाय बनाए छी स्टील बला बर्तन मे आर दूध गरम करै छी ओकरा मे आ ओट्स बनै छै तरह तरह के खाना बनै छै नन वेज बनाबै लऽ अलग बर्तन रहै छै आ वेज बनाबै लए अलग बर्तन रहै छै